ओना तऽ फुर्सत भेटै नहि यऽ लेकिन कखनो कखनो अपन टाइम निकालि लै छी तऽ जखन हमरा टाइम कनी भेटैयऽ तऽ हम बेसीकाल तऽ कॉमेडी फिल्म देखै छी कॉमेडी फिल्म हमरा बहुत नीक लगैयऽ या कॉमेडी सीरीयल देखलहुँ जेनाकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा तऽ ओ तऽ बहुत नीक रहै छै ओ बहुत सामाजिक रहै छै कि आसपास कोना की करबाक चाही तऽ ओ बहुत नीक सीरीयल बच्चा हो सब लए बहुत नीक छै किएक कि ओइमे बहुत किछु जानकारीये वाला बात होइ छै ओकरा उपरान्त कखनो कार्टून देख लेलहुँ या कखनो कखनो कखनो सीरीयल देखलहुँ आओर न्यूज देखै छी यूट्यूबपर ओना तऽ हम सोशल मिडियापर चैटिंग वैटिंग तऽ नहिये करै छी हम अथी देखलहुँ तऽ या तऽ सीरीयल फिल्म गीत इएहे सब हमरा बेसी नीक लागैय तऽ हम कॉमेडी फिल्म देखै छी कॉमेडी सीरीयल भेल या कोनो सीरीयले भेल तऽ एगो दुगो सीरीयल देखै छियै तऽ रेगुलर तऽ नहि लेकिन कखनो कखनो अपन जखन मोन भेल एक दू दिन कखनो टाइम निकालिकऽ कनी देख लै छियै हँ न्यूज कनी डेली दस मिनट हम न्यूज सुनि लै छी किएक कि आसपास की होइ छै केना होइ छै जादा टाइम तऽ नहि दै छियै दस मिनट लेकिन हम न्यूज सुनै छी आओर ओकरा और डेली दुगो गीतो सुनि लै छियै किएककि गीत सुनैमे बहुत नीक लगैय ओइसँ पॉजिटिव एनर्जी रहैया तऽ गीतो सुनै छी बस इएहे सब काज करै छी फुरसतके समयमे आओर किछु खास तऽ नहि करै छी